آج کے زمانہ میں ٹیکنالوجی نے تو دنیا بدل کر رکھی ہے رکھ دیا ہے پہلے زبانہ کچھ اور تھا آج کا زبانہ کچھ اور ہو گیا ہے اس ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہے بہت ساری چیزوں کے لیے اب مشین آ گئی ہے جیسے کہ پہلے لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے ہی کپڑے دھوتے تھے لیکن اب واشنگ مشین آ گئی ہے جس سے لوگ آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی تھکن کے کپڑے دھو لیتے ہیں اور ان کا وقت بھی بچ جاتا ہے اسی طرح پہلے اور بھی دیگر مشین آ گئی ہے جیسے کہ جوس بنانے کے لیے مشین پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج وغیرہ یہ سب جدید ٹیکنولوجی کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملازمتیں بھی تبدیل ہو چکی ہے کیوںکہ ہر جگہ پر ٹیکنالوجی نے اپنا قبضہ جما لیا ہے اور لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں عام لوگ بھی بہت مقبول ہو رہی ہے